हांवें हो गावन बरो दिसता म्हूण घेतिल्लो पूण हाचो रंग सामको वता पयल्याच फावट जेन्ना हांवें उदकान काडलो सामको धवकूट जालो पळय आनी त्यो चमक्यो बी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो गेल्यो बशिल्ल्या कडेन चार हजारांचें नुकसाण जालें म्हाका दुसऱ्या फावट आनी केन्नाच घेवचें ना हाचे कडेन गावन